मैंने एक नया कूलर ख़रीदा लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है मतलब उसके हवा देने के क्षमता भी कम है अच्छा हवा नहीं दे रहा ठंडा भी रूम को नहीं कर रहा है उसमें जो घास लगे वो उसमें पानी भी टपक रहा घास से भी पानी निकलने लगता है वहाँ भी निकलने लगता है उसमें जो तार है वो भी छोटा है बोड तक पहुँच ही नहीं रहा है दूसरा उसमें

ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है जिससे मेरे बेड पर हवा भी नहीं जाता है